असांजे थाणे जिले में केतिरा हि मसइला आहिनि जीअं त इतां जा रोड ॾाढा सोड़ा आहिनि जंहिंजे करे रस्तनि ते ॾाढी ट्रैफिक थींदी आहे इन करे माण्हुनि जे वक़्त जो ॼान थींदो आहे इन जे अलावा बिजली पिणु वेंदी आहे हफ़्ते में हिकु दफ़ो जंहिं करे माण्हुनि जे रोज़गार में पिणु नुक़सान थींदो आहे ख़ासि करे और रोज़गार जेके बिजलीअ ते निर्भर कंदा आहिनि पाणीअ जो बि पिणु घटिताई थींदी आहे जंहिं करे रहियाशी माण्हुनि खे तकलीफ़ थींदी आहे रोज़ु कम में तकलीफ़ थींदी आहे